औ मादै नोंस्रा माइ गायनो मोनदोंना मोनाखै ओम

बेनोथ' जाबायहाय दा माला गायनो सानखो खोथियाफ्राब माथो गाज्रि जालांजोबबायसो अखा गैयैनि थाखायनो सलिस थाखा केजि माथो औ दाख्लि आं बायहैदोंमोन सलिस थाखा केजि माथो ओम

दाथ' अखा हायाबा मारै गायनानै मोनजाबावनांगौ जाखो दै सारनानै गायनांसिगो होनबालाय मेचिनजों सारनानै गायदो माथो उफायबाव अखा हाथ्राबालाय

हासार होनानै गायगोन मा मा माइ गायनो नागेरदों होन्दोंमोनलाय मादै ओम बोथोराबो थांलायलांनोसैसो दे होनबालाय मानै मोजाङै गायदो दै सारनानै गायदो अखा हाथाराबा माथो खालामबावनो औ देग्लाय मायरंआनो पन्सास थाखासो जाहैसिगोनदां जोसायाथ' सुत्तुर थाखा जाखाबाय ओम जोसायाबो सुत्तुर थाखा जाथारबाय सेरसेयावनो मैगं थायगंफ्राबो बारायजोबबाय गासिबो औ जेरैबो जारला जाबाय दे होनब्लालाय मादै दोननोसै